जेना फूल के गाछ हम कही से बीज खोजि कऽ लबै छी ओकरा हमसब एक जगह पर बीज के पहिले जमीन खोदि के ओकरा हमसब बाग कऽ दै छी तकर बाद जहन ओ बीज से पौधा होइया तकर बाद हमसब उपारि के एक एक एक हाथ पर ओकरा लगबै छी दरबज्जा पर तुलसी चौरा लग एम्हर ओम्हर जहाँ नीक जगह लगै छै ओतऽ हमसब उपजबै छी ओहि प्रकार अहाँके फूल जेना गेंदा के फूल भेल गुलाब के फूल भेल अरहुल के फूल भेल इएह फूल सब हमसब चम्पा के फूल भेल चमेली के फूल भेल इएह सबके पौधा हमसब लगबै छी तकर बाद अहाँके फल फल मे जेना की आम के पेड़ कहीॅं से खरीद के लबै छी ओकरा आम के पेड़ लगबै छी या तहन हमसब आम खा के कहीॅं ऑंठी फेक देने रहै छियै ओ जनमल ओकरा उखारि के थल्ला मारि के ओकरा लगबै छियै ओहिमे पानि पटबै छियै ओहिमे देख रेख करै छियै ओकर कमौट करै छियै तकर बाद अहाँके हम जेना सब्जी के भेल जेनाकि बजार से हमसब कोबी के बीज बैंगन के बीज सजमनि के बीज कदिमा के बीज ओकरा लऽ लाबै छी लाके आरी बारी मे ओकरा हम आँगन घर मे कही भी खुरपी से खोदि कऽ ओकरा जेना बैंगन के पेड़ भेल जेना ओ पेड़ रहैया ओकरा हमसब जहाँ तहाँ लगबै छियै आरी बारी झारी मे लगा के ओहिमे साग सब्जी उपजबै छी झिंगुनी केरा कदिमा अछि सबके बीज अहाँके हम कोनो आँगन मे भेल बारी मे भेल ओकरा हमसब लगबै छी ओहिमे पौधा होइया पौधा भेला के बाद ओकरा हमसब कमौट करै छी कमौट केला के बाद ओहिमे हमसब पानि दै छियै पानि देला के बाद जेना धीरे धीरे बढ़ैया तऽ ओहिमे कोइ डंटा के सहारे ओकरा चार पर चढ़बै छी मचान पर चढ़बै छी चढ़ेला के बाद ओकर हमसब फरऽ लगैया तऽ तोरि के साग सब्जी बनबै छी